जय झूलेलाल मां इस्त्री वठण वई हुअमि दुकानदार चयो इहा इस्त्री ॾाढी सुठी अथव कलर सुठो हुओ हुनजो बॉक्स हूंदो हुओ ॾिसण जी हेड़ी सुठी हुई ऐं भाव वधीक हुओ मां चयो वांदो न आहे भाव वधीक हुजे सुठी शइ त निकिरे न खोलियो एॾो कलर सुठो हुओ ॻयारो कलर हुयो उनमें कूलिंग सभु हेठि मथे सब हुओ पर ठीकु आहे मां वापरी त मूंखे लगे सुठी न निकिती हिकु चुन्नी खई त चुन्नी सड़ी वई त ॿियों वरी कॉटन जो ही कपपीड़ो हुओ ॿियों ॾाढो सभो कपिड़ो हुओ हेठा अस्तर हुओ पो उआ बि सरी वई पर मां चयो हाणे छा कयां मां दुकानदार डे वियमि चयो मां हे छा निकिती आ त चई मां ठाराए ॾींदोमांव मां ठाराइणी न आहे मूंखे पहिरियों ई नई तू ख़राबु ॾिनी आहे त पो हाणे ठाहिराईंदमि छो मां ठाहिराए करे वरी उहा ई चइजे न न हलाए ॾिसो हलाए ॾिसो कॉटन जा कपिड़ा कयो पोइ मां चयोमास न न न कॉटन जा न मूंखे कंहिं महिल चुन्नी करणी हुजे लुबियल ती चुन्नी हुजे किते पाए वञा त पोइ ईअं लॻंदी लुबियल चुन्नी आहे त मां इस्त्री जो यूस कया न एॾो ख़र्चो आहे एॾी भाव में महंगी ॾिनी ती तूं इस्त्री त चईं की न न मूंखे ॾिजो वापसि वापसि ॾिजो मां त वापसि न ॾींदीमांव कलर मूंखे सुठो आहे ॿियों हिकिड़ो कलर हुअसि ॾाढो गंदो कलर हुअसि ग्रे कलर उहो त मूंखे उहो वणंदो न आए ग्रे कलर त मां त छॾे हली आई मा चयो ग्रे कलर न खपे पर मां वरी इस्त्री हलाइण जी कई त चिंगारी निकिती चिंगारी हेॾी निकिती जो ॾाढो इहो लॻो त पोइ वरी त हले पई थोरी हले पई माना स्लो पई हले ॾाढी स्लो स्लो पई हले त मां चई इहा स्लो थी हले वरी दुकानदार मां वियमि छा ऐं बाबा अस आस्ते ती गरम ते स्लो थी ते ॾाढी धीमे गरम थी थिए कॉटन जो कपिड़ो त गुंज त लवनि ई नथा त पो चईं रेशमी करे ॾिस हलंदव हिकिड़ो बटन थी हुनमें दबाए त सुठी तरह हलंदव त पोइ मां वरी घरु वियमि त ॾिठमि मां चयो वरी इस्त्री बारे ती ॾिसां ॿ टे कॉटन जा कपड़ा कढिया कॉटन जी चुन्नी बि कढी मां चयो करे ती ॾिसां मां करे ॾिठो त थोरा गुंज लथा थोरा न लथा माना एॾी गरम न पई थिए

मां घणा टाइम वेंदमि हुन दुकानदार खे चवण मूंखे ई शर्म थो अचे चवंदे की भई तव्हां इस्त्री हेॾी गंदी ॾिनी आहे

उअं ई हाणे त ख़राब इस्त्री पई आहे हाणे छा कंदमि हेॾी मांहगी इस्त्री वरती हाणे मां छा कयां ॾाढो पछतायां थी इस्त्री वठी करे तेखां तईं इहे लुबियल कपिड़ा पाइणा सुठो आहे या ॿाहिंरा करायां चारि पंज रुपया ॾेई करे त उहो बि मुंहिंजो भलो थिए आहे